मूंखे किताबू पढ़ण जो ॾाढो शौक़ु आहे ऐं किताबू पाण खे प्रेरित बि कंदियूं आहिनि जंहिंमें मूंखे कहाणियूं पढ़ण जो ॾाढो शौक़ु आहे कहाणियुनि में रॉबर्ट टी कियोसाकी उन्हनि हिकिड़ी किताबु लिखी हुई रिच डैड पुअर डैड मतिलब ग़रीबु पीउ ऐं अमीर पीउ ऐं ग़रीब पीउ उन्हनि जे मथां हिकिड़ी कहाणी लिखी हुई जो प्रेरणा दायक हुई पाण खे शिक्षा बि ॾींदी आहे त हीअ मूंखे ॾाढी वणी इन किताब खे मां घड़ी घड़ी पढ़ंदी आहियां ऐं इन में ॿई ग़रीब पीउ जो नंढी सी नौकरी कंदो आहे कीअं मतिलबु संघर्ष करे उन नौकिरी ते पहुतो हूंदो आहे त उहो चाहींदो आहे मुंहिंजो पुटु पढ़े लिखे ऐं मूं वांग़ुरु न ठहे वॾी नौकरी करे और संस्कारी ठहे ऐं जो पंहिंजो रिच डैड थींदो आहे अमीर पीउ थींदो आहे उहो पंहिंजे पुट ते दबाव कोन हणंदो छाकाणि कि उन वटि त सभु कुझु हूंदो आहे इन लाइ भई तॾहिं बि भई इन में हीउ ॿुधायो आहे किताब में पंहिंजी जो इछाऊं आहिनि पंहिंजे ॿारनि ते न थोपणी खपनि भाई हू छा था करण चाहिनि छा नथा करणु चाहिनि पाण खे उन्हनि खे संस्कार सुठा ॾियणा खपनि पर अॻियां उहो छा था करणु चाहिनि छा था फैसिलो करण कीअं था पढ़णु चाहिनि उन्हनि ते थोपिणो न खपे उन्हनि जे मथां ई छॾे छॾिणो खपे की उहे छा था कनि पंहिंजे ॿारनि ते विश्वास रखिणो खपे इन में ई ॿुधायो अथनि भई रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी ॾाढी इन में कहाणियूं ॾाढी सुठी लिखी अथई ऐं प्रेरणा दायक आहे पंहिंजे लाइ